चोॾहीं मार्च उणिवीह सौ चोरानवे वीह अप्रेल उणिवीह सौ अठवंजाहु ॿारहीं जून उणिवीह सौ टेहठि उणटीह नवंबर उणिवीह सौ एकानवे ॿारहीं दिसंबर उणिवीह सौ नवे